आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेवा आमची आमचे जे शरीर आसा जे तेवा हालता खेळटा ऑर आमी जेवा नाचता तेवा आमच्या आंगांतले जे हॅपी हॉर्मोन्स आहात म्हणजे हस्याचे हॉर्मोन आहात ते जागृत जातात आनी आमची जीं बायलां आससा जी फुगडी खेळटात न्ही ती खेळळे उपरांत नू ती खूब हांसतात ती फुगडी जाल्या उपरांत न्हू तेंच्या आंगार तेंचे ज्या तोंडार न्हू हांस्या असो प्रतीक आसता